बाग बगीचा जे लगाबै छथिन तऽ ओकरामे समय समयपर देखरेख करैलए पड़ै छै जब ओकरा देखरेख नहि करबै तऽ ओकरामे कीड़ा लागि जाइ छै पत्तामे कीड़ा लागि जाइ छै जँ पत्तामे कीड़ा लागि जेतै पत्ता खा जेतै तऽ पेड़ पौधा हमर सही सलामत नहि रहतै तऽ जब ओकरे भोजनमे बनबैमे दिक्कत भऽ जेतै तऽ ओहिसँ ओकर भोजन बनबैमे दिक्कत नहि भऽ जाइ जे हमसभ ओकरापर ध्यान दै छौँ धियान दै छौँ तऽ ओकरापर निगरानी धियान दैके मतलब ई नहि होइ छै कि देखि लेलिए चलि एलिए ओकरापर समय समयपर जड़ कोरबाबैलए पड़ै छै पानि दैलए पड़ै छै एस्प्रे करैलए पड़ै छै ओकरामे पटवन करैलए पड़ै छै ई सब जब समय समयपर करलऽ जेतै तऽ पेड़ पौधा बन बगीचा जे हमर छै आमके ई सब ज्यादा फल फूल देतै ज्यादा फल फूल देतै तऽ ज्यादा हमसभ ओकरापर अग्रसर हेबै जब जे पेड़ ज्यादा फल देतै तऽ ओकरापर ज्यादा धियान दै छै हम ज्यादा धियान देबै तऽ आओर हमरा देखकऽ दोसर युवा ओ सब भी अपनापर काज करतै ई सभपर